इंदे कोल में बनाना सिक्खेआ चैनल चा दिक्खियै अपना निशा चैनल ऐ कुछ ते ओह्दे च दम आलू बनाना सिक्खे दम आलू बोआलियै उस्सी में छिल्लेआ छिल्लियै ओह्दे ई छेद कीते निक्के निक्के स्टाक कीते स्टाक करियै फिर में उसगी फ्राई कीता फ्राई करियै फिर में तड़का बनाया ओह्दा अपना प्याज लस्सन टमाटर पाइयै शैल इ'यां तड़का बनाया तड़का बनाइयै फिर ओह्दे ई पाया देहीं देहीं पाइयै फ्ही उस्सी चंगा शैल इ'यां ओह् जिसलै शैल बनी गे ते ओह् मसाला शैल त्यार होई गेआ फ्ही में ओह्दे च पाये आलू आलू पाये फ्ही उस्सी फिर ढक्की ओड़ेआ ढक्की ओड़े फिर ओह् दम आलू बने बड़े गै शैल जि'यां गै में उत्थें दिक्खे उ'आं में बनाये ते बड़े शैल बने ते फिर में उत्थुं उंदे कोला गजरेला बनाना सिक्खेआ गजरेला बनाना सिक्खेआ ते फ्ही गजरेला बनाया उंदे कोला सिक्खियै जि'यां ओह् बनांदे हे इ'यां गै में बनाया ते शैल बनेआ गजरेला फिर में पकौड़े बी सिक्खे इंदे कोला बनाने पकौड़े सिक्खे अपने एह्दे गोभी दे ते प्याज दे पकौड़े आलू दे बनाये ते भट्ठे दे ते पालक दे पालक दे पकौड़े बड़े शैल बनदे न कचालु दे पकौड़े बड़े कचालू दे पकौड़े बनाना सिक्खे कचालु दे पकौड़े कदें असें सुने नेईं हे पर में इंदे कोला सिक्खियै एह्बी बनाये बड़े शैल बने कचालु दे पकौड़े ओह् बनाये ओह्दे बाद च में मतलब सब्जियां जेह्ड़ियां बी बनानी होंदियां जेह्ड़ी चीज मी मन करदा ही बनाने दा ते में फोन च दिक्खियै ते में बनांदी ही ते शैल इ'यां पकौड़े बनाये पैह्ली बारी बनाये हे में दम आलू ते अपने गजरेला बनाया गजरेला बनाया पकौड़े बनाये भट्ठे दे पकौड़े बनाये भट्ठे दे पकौड़े बड़े गै शैल बने इ'यां खानै ताहीं आं मजआ आई गेआ ते बनाइयै ते ओह्बी खाद्धे शैल इ'यां फिर जो बी सब्जी कोई रेसिपी बनानी होंदी ही ते इ'यां नेईं ही समझ आंदी की केह् करांऽ कुत्थें महां रोज रोज लोकें कोला पुच्छदे रौह्ना ते फोनै च दिक्खियै बनाई लैनी आं में फोनै च दिक्खेआ सब्जियां बनाना सिक्खियां रेसिपी बनाना सिक्खियां पकौड़े बनाये गोभी दे बी बनाये आलू दे बनाये प्याज दे पकौड़े बनाये प्याज दे पकौड़े बड़े शैल बनदे न गोभी दे पकौड़े बनाये ओह्बी शैल बनदे पकौड़े गोभी दे बनाये प्याज दे बनाये फिर में गजरेला बनाया जेल्लै ते गजरेला शैल पैह्ली बारी इन्ना कुछ खास निं बनेआ फिर मिगी लग्गेआ कि मेरे च कोई कमी ऐ फिर में दोआरै ओह् दिक्खी वीडियो दिक्खी ते होर वीडियो दिक्खियां फ्ही में होर बनाया गजरेला शैल बनेआ फिर असें सारें पसंद कीता आक्खदे शैल ऐ ते में बी आक्खेआ में हा चल दिक्खना महां मेरा बेकार निं होई जा दिक्खियै शैल बनाई लेआ फिर फिर होर बड़ियां चीजां ऐसियां न जेह्ड़ियां में एह्दे उप्परा बनाना सिक्खियां दिक्खियै ते में सिक्खी सिक्खी बनाइयां कोई जि'यां होई गेआ पालक दे पकौड़े होई गेआ जि'यां गंडे दे होई गे पालक ते गंडे दे जेह्ड़े पकौड़े ओह् कट्ठे जेह्ड़े बनांदे न ओह् बड़े शैल बनदे न कट्ठे पकौड़े बनाये में पालक ते अपना गंडा पाया बिच बिच आलू कट्टे बरीक बरीक आलू कट्टियै पाये ओह् बनाये ते ओह् शैल बने पैह्ली बारी ते मेरे कोल पकौड़े बी शैल निं बने बैसे ते फिर में दिक्खेआ की दोआरा ट्राई करने आं दोआरा में बनाये ते फिर आस्तै आस्तै निक्के निक्के बनाये फिर में निक्के निक्के बनाये ते बड़े शैल पकौड़े बने खाद्धे फिर खाइयै ते फिर अस होर चीजां में दिक्खियां एह्दे चा सब्जी सब्जियां बनाना सिक्खियां बनाइयां ते फिर में अपना पिज्जा बनाया ते ओह्बी में एह्दे च गै रेसिपी दिक्खी पिज्जे दी बी पिज्जा बनाया होर बर्गर बनाया में बड़े शैल हे इ'यां दिक्खियै बनाई लेआ ते अपने शैल खाद्धा ते बच्चे बी खुश होई गे में बी खुश होई